हँ भाइजी हम कहलहुँ हम पूर्णियासँ आयल छी हमरा उच्चैठ मन्दिर कनि हमरा घुमा दिअ सुनलहुँ हन जे बड नामी छै उच्चैठ मन मन्दिर हुनकर बड नाम चलय छै हुनकर जे छै जतयसँ लोक सभ अबय छै हुनकर नाम बड़ चलय छै से तऽ पताये यऽ हमरा कनि घुमा दिअ ओतुका जे छै मनोरथ पूरा भगवान करय छथिन बहुत हुनकर महिमा छै सबपर तऽ हमहुँ सुनलहुँ तऽ हमहुँ अयलहुँ हन उच्चैठसँ ओतयसँ हमरो कनि घुमा दिअ हँ तऽ अइपर कनी हमरा किछु बताउ तऽ केना की मन्दिर के बारेमे छै सच बात छियै की सब आओर बताउ हुनका मन्दिरके बारेमे किछु किछु तऽ बताउ अहाँ तऽ छियै पड़ोसिये तऽ अहाँके तऽ हर पता होयत हर बात

हँ हँ तऽ हुनकर नाम चलय छनि बहुत हँ हँ हँ आओर कहलहुँ जे एहन सन आओर स्थल सब छै जाहिके बारेमे अहाँके पता रहय जे हमरा घुमा सकी हम तऽ अभी नया आयल छी हन पूर्णियासँ अयबे कयलहुँ ओ आओर कोनो एहन जे धार तार बहैत हैत तऽ ओहो तऽ हमरा कनि घुरयके बड़ शौक रहइए ओ हँ उगना महादेवके सेहो नाम छनि बहुत चलैत कहय छथिन जे विद्यापतिके आयल छलखिन हुनका लग स्वयम भोला बाबा ई तऽ बहुत नाम सुनय छी आओर ई विद्यापति जतुक्का छलखिन ततुक्को तऽ हिनका अहाँके पता हैत जे ओतहु हमरा घुमा सकय छी हम्म ओ विद्यापतिके तऽ स्वयम भोला बाबा दर्शन देलखिन देने छलखिन ओ इएहे सब जे हम अयलहुँ हन ओतयसँ कहलियै जे घुमि लै छी हम कनी उच्चैठ सब घुमि लै छी ई स्थल सब घुमि लै छी ठीक छै तब